मेरा मन पसंदीदा भोजन दाल चावल और रोटी है क्योंकि गेहूँ की रोटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरुरी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और दाल चावल में बहुत दाल में बहुत ज्यादा ही विटामिन्स होते हैं मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉंग बनाते हैं मजबूत बनाते हैं जो कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भोजन है और बहुत ही ज़्यादा हल्का भोजन इससे इससे हमारे शरीर के अंदर कोई तनाव नहीं रहता या कोई भारी सा नहीं होता यह बहुत हल्का भोजन है इस भोजन को करने से हमारी बॉडी में या हमारे शरीर में कई फायदे हैं इससे इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है और हमें कील मुहाँसे चेहरे पर नहीं होते हैं यह बहुत अवश्यक भोजन है और मैं मेरा मानना यही है कि हम सबको हल्का भोजन करना चाहिए तेल का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इससे स्वास्थ्य खराब होता है और हमारा पाचन भी खराब होता है यह हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है